हॅलो भाबी हॅलो आगे तूं म्हाका साणून गेली मगे हांव रेडी जावन जाल्लें जावल्लें मगे साडे तीन असो सांगपाचें न्हय गे तर म्हाका म्हज्या बी घरा आतां कोण ना मगे म्हाका व्हरपाक पळोवपाक तूं कशी गेली तर आं आं ना पालरांतल्यान येयल्लें गे हांव रोकडें सांगो ना तुका हांव रावलें म्हणून बेगीन बेगीन गेलें म्हाका मात्सो लेट जालो न्हेंसपाक पयल्याल्या आतां तूं नात मगे तेणी म्हणलेलें पूण तिका याद ना दिसता ती आतां सांगता म्हाका ती तुका सांगू सांगून गेल्ली म्हणून तिका ही आतां सांगता म्हाका एतले बेश्टी म्हणटा दिसता ती तूं खंय पावल्या खांडेपारा पावल्या म्हाका थंय राव तर आं मागीर कशी येतली तर तूं परती तिच्या वांगडा आनी हांव कशें येवं हांव कशें येवं हय न्हय आतां किदें करुयां तूं थंय रावता म्हाका गा वयता गे तशेंच करुयां नाल्या आतां हांव बरें रावल्लें मगे हां आसूं आतां राव तर आं आं बरें दवर बरें बरें बरें बरें आं बरें